जेल्लै में खेलना स्टार्ट कीता हां ते उस बैल्ले गेमिंग इंडस्ट्री इन्नी नि ऐ ही उस बैल्ले मन लो कोई अज्ज शा कोई में ते दस पंदरां साल पैह्लें स्टार्ट कीता हा खेलना ते उस बैल्ले गेमिंग इंडस्ट्री इन्नी नि ऐ ही ते ना कोई साथ दिंदे बैसे इयां शौक आस्तै खेलदे हे कदें बैट बाल खेली लैता कदें हाकी खेली लैता कदें फुट बाल खेली लैता लेकिन इन्ना कोई नि ऐ था कि गेमिंग इंडस्ट्री बड़ी थी ज्यादा थी कि अस अराम कन्नै खेली सकदे स्हाड़ा कोई साथ बी देयै कि अस इस्सै च अस अग्गें जाई सकै ते अपने देश गल्ला खेली सकदे जां फ्ही किश बी करी सकदे लेकिन जियां जियां टाइम अग्गें बधदा गेआ ते फ्ही अज्जकल ते बड़ा बधे दा अज्जकल ते लोक साथ दिंदे हां तुस खेलो खेलो ते अस थुआढ़ा साथ देचै ते तुसेंगी अग्गें तक पजाचै अगर थुआढ़े च टैलेंट ऐ थुआढ़े च इक अद्ध काबलियत ऐ तुस इस बैल्ले जाई सकदे लेकिन उस बैल्ले इन्ना नि ऐ था ते अज्जकल इ'यां बी आनलाइन बी आई गेदी गेमिंग इंडस्ट्री बड़ी बड्डी होई दी पैह्ले पैह्ले ते हा नि ते फ्ही गेमां आइयां ते आनलाइन अज्जकल फोनै उप्पर लैपटाप उप्पर अज्जकल एह्दे उप्पर लोक खेलना स्टार्ट करी दे अज्जकल बाह्र इन्ना खेलदे नि ऐ जिन्ना इद्धर खेलदे ते एह्दे उप्पर ते बड़ा स्कोप ऐ अज्जकल अज्जकल लोग बड़ा अग्गें जा'रदे ते इसलेई अज्जकल आनलाइन बी गेमिंग इंडस्ट्री बड़ी खतरनाक बनी दी ते ते आफलाइन बी खतरनाक बनी दी ते अज्जकल लोक बिलकुल होई गेदे